आङो आंनि जिउयाव जेंना मोन्नाया जाबाय जेब्ला आङो द' क्लासयावहाय नवोदयआव थांजेनदोंमोन अब्ला आङो हस्टेल थाफेराखैमोन नालाय होमबा बेयाव थांनानै जोबोर आंनि मा बाबा बिमा बिफा गोसोखांदोंमोन आंनि बिनानावखौ जोबोर गोसोखांदोंमोन आङो हस्टेलाव मोना मोनायाव जोबोर गाबनो ओंखारोमोन बिसोरखौ गोसो खांनानै नाथाय आङो लासैनो थानो सोलोंलांदों लोगोफोरखौ लोगो मोन्नानै लोगोफोरजों रायलायनानै बिसोरजों थानो मोजां मोनलांदों आरो मोनसे जेंना मोनबावनाया जाहैबाय हजोंहाय जोबोर फुङावहाय पासथासोयावनो सिखारनांगौमोन फुंनि पासथासोयाव सिखारनानै खारनांगौमोन जोंना पी टी क्लास जायोमोन जों बेयाव जोबोर खारनांगौ जायोमोन अब्ला आङो खारनो जोबोद खस्ट' मोनोमोन मानोना आंना प्रबलेम दंमोन